ویسے تو شیمپو بہت سارے اچھے ہوتے ہیں لیکن میں نے میں نے اس بار میں نے اس بار ایک شیمپو منگایا اس کا نام کلینک پلس تھا اور وہ مجھے وہ بالکل اچھا نہیں لگا کیوں کہ جب وہ میں نے یوز کیا تو اس سے میرے بال ٹوٹنے لگے میرے بال جھڑنے لگے اور وہ مجھے بالکل سوٹ نہیں کیا وہ میں نے کافی دن دو تین بار یوز کیا اور مجھے وہ یوز کرتے ہی پتا چل گیا کہ یہ شیمپو اچھا نہیں ہے جو مجھے سوٹ نہیں کر رہا ہے اس سے میرے بال بہت جھڑے جس سے مجھے بہت نقصان ہوا وہ اس سے اور میرے اس سے جوئیں بھی ہو گئیں اس لیے وہ شیمپو یوز نہ ہی کریں تو اچھا ہے